हमरा ओतय बहुत लोकसभ शिल्प वा कोनो कौशल आधारित व्यवसायसँ जुड़ल छथि आओर बहुत गोटा करैत छथि जेना माटिके बर्तन बनबयवला सेहो छथि बढ़इगिरी सेहो करैत छथि आ बहुत गोटए शिल्प उद्योग सेहो करैत छथि कलाकार सेहो छथि अपन अपन सभ अपन अपन कलाक माध्यमसँ अपन अपन कलाकेँ प्रदर्शित करैत छथि आ लगभग बीससँ तीस प्रतिशत लोकसभ अपन कौशल आधारित व्यवसायसँ जुड़ल छथि अपन कार्यमे लागल छथि आ माटिक बर्तन बनबैत छथि बड्ड गोटए माटिक बर्तनमे जेना छाँछी घैला घट मटकूरी आदि बनबैत छथि बढ़इसभ सेहो छथि ओ प्रायः लकड़ीके बनल सामानसभ जेना कुर्सी टेबल आदिसभ बनबैत छथि शिल्प उद्योगसभ सेहो छथि कलाकार सेहो छथि ओसभ अपन कलाकारी देखबैत छथि